ہاں اگر كاروبار كی بات كی جائے تو میں كپڑے كا شو روم چلاتا ہوں ایک میرے پاس ایک كپڑے كا شو روم ہے كافی بڑے میں وہ بنا ہُوا ہے شو روم سمجھ لیجیے مال ٹائپ كا وہ شو روم ہے اور اُس میں ہر طرح كے كپڑے میں بیچتا ہوں لیڈیز كپڑے جینس كپڑے اِس طرح كے تمام كپڑ ے میں بیچتا ہوں جینس كپڑوں كی اگر بات كی جائے تو وہ زیادہ میں بیچتا ہوں اور اُس میں جتنے بھی جتنی بھی كوالٹی ہوتی كپڑوں كی ساری كوالٹی كے كپڑے میں ركھتا ہوں چاہے لینن كے كپڑے ہوں یا كھادی كے كپڑے ہوں چاہے ادھی ہوں چاہے اور بھی جو دیگر كپڑے ہوتے ہیں سارے كپڑے میں ركھتا ہوں كیوں كہ پبلک كی ریكوائرمنٹ رہتی ہے ہر موسم كے حساب سے جو گراہک ہوتے ہیں اُن كا ٹھنڈک میں اُن كو ٹھنڈا والا كھادی چاہیے ہوتا ہے اور جب گرمی كا موسم آتا ہے تو اُن كو لینن اور ادھی چاہیے ہوتا ہے تو پبلک كی ریكوائرمنٹ كے حساب سے میں اپنے گراہکوں كے لیے كپڑے اپںے شو روم پہ ركھتا ہوں اور اُسی حساب سے خریداری بھی ہوتی ہے میرے شو روم پہ